हैल्लो नमस्ते मैडम जी मैडम जी में थुआढ़े कन्नै कम्म हा में तुसें गी सनाना हा कि साढ़े पेपर आने आह्ले न ते जेह्ड़े मैथ दे टीचर न उ'नें ऐल्ली धोड़ी साढ़ा सलेब्स कम्पलीट निं ऐ कराए दा ते ऐल्लै उ'नें सिर्फ मिगी दौ चैप्टर कराए दे न सानूं ते तिन्न चैप्टर पैंडिंग न ते मैडम होरें गी आक्खेओ कि जल्दी जल्दी साढ़ा सिलेब्स कराओ ते फिर असें साढ़े पेपर आने आह्ले न ते सानूं फिर पढ़ने आस्तै टैम घट्ट थ्होना ठीक ऐ मैड़म जी ठीक ऐ